اس وقت دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو فیس بک سے واٹسپ سے انٹرنیٹ سے اور تمام سوشل میڈیا سے جوڑے ہوئے ہیں لوگ کہیں بھی جاتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں کہیں بھی کھاتے ہیں کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں بڑا ریسٹورینٹ بڑا مال یا بڑی پارک یا بڑی کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر سب سے پہلے لوگ تصویر لیتے ہیں اور تصویر کھینچ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ ہوں اور میں یہاں سیر و تفریح کر رہا ہوں یہ میں یہاں گیا ہوں اِسی طرح ایک دفع میں تاج محل گھومنے گیا تھا اور میں نے آگرہ کے سامنے اپنی فوٹو کھینچائی تھی وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت فوٹو تھی اور میں مانتا ہوں کہ وہ میرے زندگی کے ایسی خوبصورت فوٹو تھی نہ ایسے پہلے کبھی ایسی لی گئی نہ کبھی لی جائے گی شاید میری زندگی میں میرے لیے کیوں کہ وہ ایسا لمحہ تھا جس لمحے میں میں بہت ہی خوش تھا میں اپنے وائف کے ساتھ تھا اِسی لیے میں وہاں پر گھومنے ٹہلنے زیارت کے لیے گیا تھا اِسی طریقے سے آگرہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی اچھی جگہ گھومنے کے لیے ہے اگر وہاں پر گھوما پھرا جائے ٹہلا گھوما جائے تو وہاں پر لوگوں کو بہت انجوائے ہے بہت مزہ ہے لوگوں کے لیے وہاں لال قلعہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاج محل بھی دیکھ سکتے ہیں فتح پور سیکری کا قلعہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اِسی طرح فتح پور سیکری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں آگرہ راجدھانی ہُوا کرتی تھی بہت اچھی جگہ ہے وہ